साढ़ै डोगरें च जेल्लै कोई नमां बच्चा पैदा होंदा ते ओह्दे ग्यारह् दिन बाद उस बच्चे दा सूत्तरा करदे ग्याराह् दिनें तक जो बच्चे दी बुआ होंदी उसी ग्याराह् दिन तक अपने घर जोत जगानी पौंदी ते ओह्दे बाद ग्यारह् दिन बाद बच्चें दा सूत्तरा करदे फिर सारें शरीक जमा होंदे फिर ओह्दे बाद केइयें दे ग्याराह् म्हीनें बाद मुन्नन करु ओड़दे ते उनेंगी अपने देवते दे रिजी रीति रबाज़ कन्नै ओह् चीज़ां चढ़ानियां पौंदियां बनानियां पौंदियां फिर ओह्दे बाद जेल्लै बच्चा थोह्ड़ा बड़ा होई जंदा फिर उसी अग्गें पिच्छें मत्था टकाने गी लेई जंदे घरै आह्ले फिर ओह्दे बाद ओह्दे नांऽ दे कपड़े दिंदे ते ओह्दे बाद कुसै कन्नै ओह्दी मित्तरी करदे फिर जेल्लै बच्चा साला दा होई जंदा ओह्दे बाद ओह्दा जनमदिन करदे ते सारें गी बलांदे ते बड़ा बड्डा फंगशन करदे केईं लोग बच्चें दे नांऽ दियां चीज़ां दान बी करदे गरीबै गी बंडदे ते चाहे इसलेई करदे ओह् चीज़ां कि साढ़ा बच्चा ऐ ओह्दे उप्पर सारे लोक आर्शीबाद अपना बनाई सकन ते जेल्लै बच्चें दी जो दादी होंदी ओह् बी अपनी जो पैह्ला बच्चा होंदा घर च उसी ओह् सुन्ने दी कोई चीज़ पांदी केईं ओह्दी नानकी आह्ले आंदे कोई सुंड दी डब्बा देई ओड़दा कोई कपड़े छपड़े पांदा अपनी धीऽ ते अपने घर जन निक्का बच्चा ऐ उसी